दादा नमस्कार जी दादा कैसे याद किया अच्छा ऑटो चाहिए दादा आपको ठीक है दादा कितने लोग जाएँगे दादा बच्चे वगैरह भी जाएँगे कि आप ही जाएँगे दादा आपको दो हज़ार रुपैया पड़ेगा ह्म्म हाँ दादा कितना ज़्यादा लग रहा है आपको कितना ज़्यादा लग रहा है आपको अरे दादा सो तो सौ पचास की बात हो तो अलग बात है ना देना सौ पचास रुपये की बात हो अगर अब ज़्यादा कितना लग रहा है दादा कितने बच्चे जाए हाँ तो आप चन्द्रिका देवी गड़ेर के जाएँगे ना दादा तो सीधे तो है नहीं कि सीधे हम पहुंचा देंगे आपको हाँ थोड़ा गरेर के जाएँगे तो जो जो आपको समझ में आए सौ दो सौ रुपैया कम कर देना भाई और क्या बताएँ बच्चे वगैरह के कितने लोग जाएँगे दो चार लोग जाएँगे कि कि हाँ तो दादा ऐसा करना फिर सौ दो सौ रुपैया ना देना और क्या बताएँ अठारह सौ दे देना तो अभी चलना है चलो तो सब लोगों को तैयार करा लो फिर ठीक है दादा मान के चलो हमें अरे आधा घंटा के आस पास लग जाएगा ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म आधे घंटे में आ जाएँगे हम आपके पास तो आप लोग सबको बता दीजिएगा आप लोग तैयार करवाइए हम आ जाएँगे आधे घंटे में ठीक है आँय अरे मान के चलो यहाँ से अरे एक दो घंटे के आस पास मान के चलो हाँ ठीक है आप लोग तैयार हो हम आ रहे हैं ठीक है दादा नमस्कार दादा